दा आंनि बेलायाव आंनि देरसिन गोहो आरो लोरबांथिनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला आं सरासनस्रायै आंनि स्टादिनि बेलायाव आं बुंनो सानो मानो होनोब्ला आं स्टादिनि बेलायाव गोबां आं गावखौ मोनथिखायो आं स्टादि खालामाबा आं इकजाम टाइमाव लिरनो हाया नाथाय बैफोरबादि टाइमफोराव आङो माब्लाबानि बेलायाव ओरैनो थायो आरो माब्लाबानि समाव नायो थेवब्लाबो माब्लाबानि समाव माने जेनोखि नांगौ बैखिनि इउनिटनि सिलेबासफोरखौ सेलेबासफोरखौ सेलेबासफोरखौ माने क्लियार खालामनो हाया दा बैफोरबादि माखासे क्लियार खालामनो हायिनि थाखायनो बैफोरबादिखौनो आंनि देरसिन लोरबांथि होननानै आं सानो मानोना मोनसे इकजामाव लिरनो थाखाय नांगौखिनि स्टादि खालामनानै थाङाब्ला एबा गावखौ सांग्रा खालामनानै थाङाब्ला बियो नांगौखिनियै गावनि इकजामाव लिरबोनो हाया दा बिनिखायनो बिनिखायनो आंनि बेलायाव आंनि बेलायाव आंनि बेलायाव आंनि सेलेबासनि इउनिटफोरखौ मा होनो मोजाङै स्टादि खालामना थाङैनि लोरबांथिखौनो आंनि देरसिन लोरबांथि होननानै आं सानो